हलो क्या आप कैब ड्राइवर बात कर रहे है मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ मैंने कल कैब बुक की थी बस स्टेशन जाने के लिए तो आप कल कितने बजे तक आ सकोगे मेरे पास मुझे टाइम बता दीजिए जिससे कि मैं आप को उस समय उपस्थित मिलूँ